हमारे एरिया में सर्दियों में

और सरसों की बुवाई होती है यह मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छी फसल है यह उन किसानों को बहुत ही फायदेमंद चीज़ है यह जो फसले हैं इसमें क्या है अपन खाद बीज दे कर जुताई करवा कर और इस फसल को हम बोते हैं फिर इसमें हम पानी देते हैं फिर इसको हम बड़ा कर लेते हैं फसल को जनवरी फरवरी के माह में यह फसल पक कर तैयार हो जाती है तैयार होने के बाद इसकी कटाई कराते हैं कटाई कराने के बाद यह दस पंद्रह दिन सूखती है सूखने के बाद इसको कुटाते हैं और फिर अपना जो अनाज पानी है उसको हम घर ले आते हैं यह मौसम के हिसाब से बहुत ही सर्दी के मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छी फसल है गर्मियों में हमारे यहाँ बाजरे की खेती की जाती हैं बाजरा बरसात के मौसम में होता है बरसात के मौसम में होता है एक तरह से किसानों को फ्री वाली जो पैदा है वह गर्मियों की पैदा है बाजरा साठ सत्तर दिन में पक कर तैयार हो जाता है इसकी ये बहोत ही अच्छी फसल है बाजरे की ये मौसम के हिसाब से होती है ये बरसाती मौसम में होती है एक होती है अपन के यहाँ जिसे बोलते हैं गर्म लू जब चलती हैं तो जब होती है हमारे यहाँ मूँग मूँग की खेती बहुत ही अच्छी है जिसकी हम रखवाली करते हैं गाय भैंस ढोरों से पशुओं से बहुत ही नुक्सान होता है इस खेती में इसको संभालना पड़ता है किसानों द्वारा इस तरीके से मौसम के हिसाब से तीन फसलें हमारे यहाँ होती हैं